जोंनि आबादारिफ्रा जोबोर खस्थ' सहाय नाङो आबादखौ दिहुनखांनायनि उनावहाय आरो मार्केटाव दैथायहरनायाव जोबोर खस्थ' जायो मानो आसलि भेलुखौ जोंनि आबादारिफ्रा माब्लाबाबो मोना जेरैहाय जों जेरावहाय दिहुनो गामि सिङाव जेराव आबादनि जायगायाव आरोखि जेराव आबादखौ गायनाय जायो बे जायगायावहाय जेरैहाय फोरला जिंखा बेफोरनि दामफोरा जि जिबा मोनस केजियाव जि जिबा बिदिल' जायो आरो बेखौनो आरैहाय टाउन एरियायाव बा आह गोजानाव फानहैयोबा बेफोरनि दामा केजिसेनि दामा ब्रैजि बाजिनि गेजेराव जायो दा बेफोरो दैथायहरनायाव माखासेया जाहैबाय ट्रेन्सपर्टेसन आरो बेखौ लानानै थांनायाव गारिफोरनि दामाबो बारा भारानि दामफ्राबो बुर्जा जायो बेनि थाखाय बै आबादारिया बेखौ टाउनाव फानहैनो हाया आरो बेखौ आरो आबादफ्रा एसे एसेल' जायो नालाय बेफोरखौ खेबसेनो टाउनाव लानानै फानहैनायाव गारि भारानि भाराया बांसिन जानायलाय जोबोत खस्थ' जायो आरो